इंटरनेट और मोवाइल गेम्स आज के टाइम पे शायद मैं जहाँ तक के जानता हूँ माेवाइल्स गेम बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा अटरैक्टेड हैं इंडिया के या ऑल ओवर दी कंट्रीज़ पूरे वो मोबाइल गेम्स हैं और हर बच्चे को यह यंगस्टर को इन सब चीज़ों की एडिक्शन जल्दी से जल्दी हो जाती है क्योंकि उस समय उनके पास ज़्यादा समय होता नहीं है बाहर कहीं देने के लिए और खाली समय ज़्यादा रहता है उनके पास तो इन सब चीज़ों की एडिक्शन बच्चों काे और जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ईज़िली हो जाती है और ये एडिक्शन काफ़ी समय पे नुकसानदायक भी होती है क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद हाेता है कई बार आप पैसों का मिस यूज़ कर देते हैं बचपने में और काफ़ी बड़ी गलतियाँ भी कर देते हैं जिसके कारण से शायद आज लाखों केस ऐसे बने हैं बच्चों के ऊपर जो उन लोगों ने माेवाइल में ऐसा गेम्स के कारण कई अपने माँ बाप की पूरी पैसों काे मोबाइल में गेम में लगा दिया और इन गेमों के कारण बैन पड़ा गेमों में और काेर्ट केसेस बने काफ़ी कुछ तो गेम हों लेकिन हर चीज़ का यूज़ लिमिट में किया जाए तो वो अच्छा है लेकिन अगर आप किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं रखते हैं और लिमिट क्रॉस करके कोई चीज़ करते हैं तो वो अक्सर नुकसानदायक ही होती है और उन्हीं में से शायद एक है मोवाइल गेम्स इंटरनेट गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग्स